आंनि फार्स्ट प्रडाक्ट आं दाखालि बेंथल बाजाराव दाबा फिसा बायनानै लांदोंमोन आं बे दाबाजों गोबां मैगं मा हायो आलु लेबो माब्लाबा माब्लाबा ना सायो माब्लाबा सामब्राम बानलुबो हायो आङो बे दाबाजों दाबाया जोबोद मोजां गोबौ आरो मारामबो खानो रोङा जोबोद मोजांथार बेजोंनो गय खावनानैबो जायो आङो आरो समाव मोजां मोननानै आङो अबेबा बायहेराफोराव थाङोब्ला आङो मोदोमाव बेग लानायाव सोनानैबो लांफायो लामा सामाफोराव माब्लाबा गय खावनानै जानो मानो आङो आंनि बेगाव सोनानैबो लानानै थांफायो आङो दाबाया मोजांथारानो आरो मारामबो खानो रोङा जोबोद मोजां मोनो आङो बे दाबाखौ बेनिखायनो आङो बेगावबो सोनानै लायो